अखन बहुत गरमी परि रहल अछि ग्लोबल ग्लोबल वॉर्मिंगके कारण गरमीके स्थिति दिनबदिन ख़राब भए रहले यऽ तऽ एहि चलते हम ए सी ख़रीदलहुँ कियाकि घरमे बच्चा यऽ बुढ़ पुरान यऽ एहि कारण बहुत गरमी लागै छै तऽ हुनकासभके ए सीसे बहुत राहत भेट रहल अछि